औ आं कपिल शर्मानि ओ स'खौ नायनो मोजां मोनो कमेदि स' खालामो बिथाङा सनि सेनेलावहाय ओमफ्राय बिथाङाहाय गावनि स'वावहाय गोबां कमेदि सेन्स देखायो ओमफ्राय एन्तारतैनमेन्तबो खालामो माखासे सेलिब्रेटिखौ लिंहरनानै बिसोरनि इन्टारभिउबो लायो फिलिमनि बागैहाय सोङो ओमफ्राय माखासे एन्तारतैनमेन्त खालामनो थाखाय माखासे नुथायबो देखायो आरोना बेफोरखौ मोजां मोनो आङो